جی ہاں ہمارے علاقے میں ایسی بہت ساری مخصوص چیزیں ہیں بنائی میں جیسے آں کشمیری ڈیزائن ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے کشمیر کے جو فیمس ڈیزائن ہوتے ہیں سوٹس میں اس میں وہ آج کل ہمارے علاقوں میں بھی فیمس ہیں لوگ سیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کی ٹیکنالوجی فاسٹ ہے تو یو ٹیوب چینل وغیرہ پہ سب کچھ دکھا دیتے ہیں تو وہ آسانی سے ان کو سیکھنا بھی آسان ہو گیا ہے ہاں بُنائی کر لیجیے سوئیٹر بُن لیجیے جیسے ٹوپی کی بُنائی ہوتی ہے کرتوں کی بنائی ہوتی ہے اور جی سلائی بھی ماشا اللہ آپ نے دیکھی ہوگی سلائی بھی بڑے عمدہ قسم کی ہیں جیسے مردی لباس سلوا لیں پٹھانی کشمیری عربی ایرانی سعودی ہاں یہ سلائی کے ماہرین وہ جو ہیں وہ بس ایک بار دیکھ لیتے ہیں اور انہیں بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تکنیکی ہے جیسے مشینیں ہیں مشینیں آج کل بہت لیٹسٹ ہو گئی ہیں ساری کمپیوٹرائز ہو گئی ہیں پہلے تو ہاتھوں سے سلا کرتے تھے کپڑے پھر اس کے بعد مشین آئی مشین میں بھی سلنے لگے کپڑے پھر اس کے اندر موٹر لگا دی گئی اس طرح سے الگ الگ طریقے سے یہ سب بڑھا دیے گیے پہلے انسان اپنا ذہن لگا کرتا تھا اب اپنا سارا ذہن کمپیوٹر کو دے دیتا ہے وہ کمپیوٹر جو ہے اس کو تک بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے جی